مجھے ایک چارجر کی ضرورت تھی کیونکہ میرا چارجر کھراب ہو گیا تھا میں بہت دنوں سے چارجر کی تلاش میں تھی میں نے آنلائن بہت سارے ویب سائٹ چیک کیے لیکن مجھے اوریجنل چارجر نہیں مل پایا پھر مجھے ایک سائٹ کے بارے میں پتہ چلا جس سے میں نے چارجر کی شاپنگ کی وہ چارجر میرے لیے بہت اچھا رہا اس سے جب بھی موبائل چارجر کرتی ہوں بہت اچھا بیٹری بیک اپ آتا ہے اور اس چارجر کی وارنٹی بھی دو سال کی ہے تو یہ چارجر مجھے کافی مناسب قیمت پر مل گیا اور اس چارجر سے میں بہت زیادہ خوش ہوں یعنی جیسا چارجر مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا میرے گھر کے لوگ بھی اس چارجر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اور اپنی دوست کو بھی میں اس چارجر کے لیے ریکمینڈ کروں گی کہ وہ بھی اس چارجر کو ضرورت پڑنے پر خرید سکے